हम अपना साथीके साथ गेल रहहुँ एक दिन घूमय तऽ ओ कहलक कि योगा करयके लेल तऽ ओ योगा केलहुँ तऽ ओ दूनू के साथ केलहुँ कहलक कि से एना एना करबिही ने कान कानपर एहि तरहके करबिही ने तऽ एहिसँ ई के कहैत छै मिथिलाञ्चलमे एकटा कहल जाइत छै की झुनझुन्नी भरि जाइत छै तऽ ओ कानके जाहि साइड हाथ या पएरमे झुनझुन्नी भरि जाइत छै ने तऽ ओ ओहि साइड तू करबिही तऽ ओ छूटि जेतहु तऽ फेर ओ ओकरा साथ जहिया फेर नहि गेलहुँ असगरमे हम अनुभव केलहुँ कि ई सच मे छूटैत छै या नहि छूटैत छै तऽ ओ गेलहुँ छो छोड़बय तऽ सचमे ओना एना केलियै तऽ ओ छूटि गेल